अभी हम सताईस नवंबर को अपने टीचिंग स्टाफ के साथ कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए गए थे तो हम सारे स्टाफ ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने वहाँ पे मोबाइल वगैरह बिल्कुल ऑफ रखेंगे किसी से बाहरी दुनिया से बिल्कुल हमारा कोई नाता संबंध नहीं रहेगा तो हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड ऐसे किया कि हम यहाँ से कुछ अपने गेम्स ले गए थे और हमने वहाँ पे रात में एक फायर किया वहाँ आग जलाई और उसके आजू बाजू हम लोगों ने सारे टीचरों ने वहाँ गेम खेला और काफ़ी प्राइस हम जीते इतना मजा आया उस गेम में अंताक्षरी खेली हम लोगों ने और हम लोगों ने बिंदी वाला गेम खेला बहुत सारे गेम हमारे जो कुछ थे फिर हमने हौज़ी खेली वहाँ पे तो इस ये सब चीज़ें करके हम लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया और हम लोग सच बता रहे हैं इस चीज को हमने महसूस किया कि आप मोबाइल से दूरी बनाकर आप कितना इंजॉयमेंट कर सकते हैं और ये चीज हम उन्हें वहाँ पे महसूस की और हम लोग को इतना आनंद आया हम सारी टीचरें वो सफर आज तक के लाइफ में हम कभी भूल नहीं सकते हैं और इतना प्यारा हमारा वो चीज था हमने गीत संगीत और डांस इजॉयमेंट सब प्रकार के खाने से लेकर जो भी करना चाहते थे हम सारा हमने इजॉयमेंट किया वहाँ पर और हमको वहाँ पे जब पार्क के अंदर इन हुए तो हमको मुश्किल से दस मिनट बाद ही टाइगर के वहाँ पे दर्शन हो गए थे तो हम लोगों की पूरा वो जो पूरा यात्रा थी वो सफल रही और उसके बाद हमने वहाँ पे मोर चित्तल बारहसिंगा और अपना नीलगाय मंकी तो रहते हैं ऑलरेडी वहाँ पे सारे जगह तो यह सब चीज़ें हम लोग को देखने के लिए हमने फिर वहाँ पे मोबाइल से उनका फोटो वीडियो शूट किया तब हमने वहाँ मोबाइल स्टार्ट किया नहीं तो हम लोग इतने टाइम से मोबाइल बिल्कुल अपना ऑफ करके ही रखे रहे तो इतना मजा आया कि बिना मोबाइल के भी आप लाइफ का इजॉयमेंट कर सकते हैं